میری نظر میں کوئی بھی کاروبار چھوٹا نہیں ہوتا ہے کیوںکہ کاروبار انسان کو مضبوط بناتا ہے اور کاروبار سے انسان کو مالی فائدہ اس وقت ہوتا ہے جب اس کاروبار کو چھوٹے سے بڑا کرنے کی خواہش رکھے اور کوشش بھی کرے بات چھوٹے کاروبار کی کریں تو اس میں کافی کاروبار ایسے ہیں جن کو لوگ چھوٹا مانتے ہیں مختلف قسموں کے چھوٹے کاروبار کیے جاتے ہیں جن میں سرمایہ یعنی پونجی کم لگائی جاتی ہے اور جب سرمایہ کم لگتا ہے تو تو منافع بھی کم کم ہی ہوتا ہے اس طرح کے بہت سارے کاروبار ہیں مثال کے طور پر ایک دکان کھول کر بیٹھ جائیے کسی بھی چیز کی چھوٹی دکان چھوٹا کاروبار کہلاتا ہے جیسے چائے کی دکان یا پوشاک کی دکان یا کچھ ہلکا پھلکا کھانے پینے کی دکان اسی طرح پکوان کی دکان کھولنا بھی چھوٹا کاروبار کہلاتا ہے کہ بیکری کی دکان کھول لیا اس میں اپنا کام شروع کر دیا اسی طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں جن کو ہم چھوٹا کاروبار کہہ سکتے ہیں